हय एके पावटी हांव हायकिंगाक गेल्लें तेन्ना वाट चुकलें हांयें तेन्ना म्हाज्या इश्टांक सोडून दुसऱ्या रस्त्याक गेल्ले बरें आशिल्ले म्हजे कडेन तेन्ना नक्सो आसलो जायते फावटी हांव व्हडले हायकिंगाक वता तेन्ना म्हजे कडेन नक्स आसता त्या नक्षा प्रमाण हांव हायकिंगाक वतां गटांत हाय हायकींग करतना एकठांय चुकीन रावतले निधान जेन्ना जेन्ना ट्रेलांत काट्यांचो आसता तेन्ना तेन्ना परतून घट्ट करप दोंगराचेर पयस वतना जर तुमी वाट चुकले जाल्यार कडस वयर आसा हें लक्षान दवरात आनी थंयच्या सकयल वचपाचें मार्ग कळ मेटलो ट्रेल चेन्ना कडेन लक्ष दिवप नक्षाचो नियाळ घेवचो आनी वच्चे पयली वाठार आनी मार्ग जाणून घेयात हायकींग कशी जावंक जाय हाची वडक करूंक घेवची सादारपणान लक्ष दिवप दिवासप्र पडयतना चुकीचें विकेन भोंवपाची इत्सा ना